حال ہی میں آپ نے کسی ریسٹورانٹ وغیرہ میں کسی مخصوص ڈش کا آرڈر دیا ہو تو اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں جی کھانوں کے شوقین ہونے کے ناتے میں نے حال ہی میں ایک مقامی ریسٹورانٹ کو کال کر کے ان کی ایک مشہور پکوانوں میں سے ایک خوشبودار اور ذائقہ دار بریانی کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے ایک مدعے کی مہم جوئی کا آغاز کیا مسالے تیاری اور ریسٹورانٹ کی پاکیزگی کے لیے لگن کے بارے میں بصیرت حاصل کی کال کرنے پر ایک باشعور اسٹاف ممبر نے میرا پرتپاک استقبال کیا جس نے بیتابی سے اپنی بنائی جانے والی بریانی کے بارے میں تفصیلات بتائی منتخب ڈش رائل حیدر آبادی بریانی تھی اور عملے کے ممبر کا جوش وجذبہ اس ڈش کو متعدی تھا رائل حیدر آبادی بریانی کو ایک پکوان کا شاہکار کے طورپر دکھایا گیا تھا جس میں خوشبودار باسمتی چاولوں کو میرینیٹ شدہ چکن یا ٹنڈر میمن کے رسیلے ٹکڑوں کے ساتھ ملایا گیا تھا عملے کے ممبر نے دہی خوشبودار مسالوں کے آمیزے میں گوشت کو میرینیٹ کرنے کے پیچیدہ عمل کی وضاحت کی ذائقوں کو گھلنے کے لیے ذائقوں کے سمفنی بنانے کی اجازت دیتا ہے بریانی کو پھر آہستہ آہستہ پکایا جاتا تھا چاول کے ہر دانے میں مسالے کے جوہر شامل ہوتے تھے میں ان تہوں کے بارے میں جاننے کے متجسس تھا جنہوں نے اس ڈش کو بنایا تھا بریانی میں ذائقےدار چاولوں اور نرم گوشت کے متبادل طبقے کو نمایا کیا گیا تھا جو ایک ایسا بصری شاہکار بناتا تھا جو آنکھوں کو اتنا ہی دلکش تھا جتنا کہ تالو کو اس کے علاوہ کریملائزڈ پیاز زعفران انفورسڈ دودھ اور تازہ پودینے کے پتے مجموعی تجرے میں پیچیدگی کے تہوں کو اضافہ کرتے ہیں جیسے جیسے ہماری بات چیت آگے بڑھی میں نے مسالوں کے سطح کے بارے میں دریافت کیا اور کیا انفرادی ترجیہات کے مطابق ایڈجیسٹمنٹ کی جا سکتی ہے عملے کے ممبر نے مجھے یقین دلایا کہ ان کا کچن مسالے کے سطح کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے میں ماہر ہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مہمان اپنی پسندگی مطابق بریانی کا مزہ چکھ سکے خواہ ہلکار درمیانہ یا مسالہ دار ذاتی نوعیت کی اس سطح نے ہر سرپرست کے لیے کھانے کو ایک یادگار تجربے کو یقینی بنانے کے لیے ریسٹورانٹ کے عزم کی مثال دی ریسٹورانٹ کے عملے کے ساتھ ہونے والے گفتگو نے نہ صرف بریانی کے بارے میں بصیرت فراہم کی بلکہ ریسٹورانٹ کی صداقت اور معیار کو برقرار رکھنے کے لیے عزم کا بھی انکشاف کیا انہوں نے اپنے پریمیم باسمتی چاول ہاتھ سے چنے ہوئے مسالے اور کھانا پکانے کی روایتی تکنیکوں کے استعمال پر زور دیا جب کہ حیدر آبادی کھانوں کے جوہر کو محفوظ رکھا جدید ذوق کے مطابق آخر میں ریسٹورانٹ کے عملے کے ساتھ میرا مکالمہ روشن اور پر کشش تھا ان کی واضح وضاحتوں اور پاک فن سے وابستگی کے ذریعے میں نے رائل حیدر آبادی بریانی اور غیر معمولی ذائقوں کے فراہم کے لیے ریسٹورانٹ کے وسیع تر انداز فکر کے لیے کافی تعریف حاصل کی ہر منھ کو پانی دینے والی ڈش کے مطابق جذبے مہارت اور سرپرستوں کو ایک ناقابل فراموش پاک سفر فراہم کرنے کے لیے خواہش کی کہانی کی